पयलीं आमी आमच्या ल्हानपाणी आमी कोंड्या बालांनी खेयटालीं कोंड्या बालांनी खेळटा तेन्ना आमचेर पांच स अशीं भुरगीं आसतालीं मागीर तो खेळ जालो म्हणटकूच आमी एकामेकाचेर रिंगां उडोवन सगलीं रिंगां उडोवन तें आमी पळयतालीं खेळटालीं धा एक जाणां भुरगीं आसतालीं तीं पांच जाणां आनी दुसरीं पांच जाणां आमचो खेळोन जालें म्हणटकूच तें खेळपाचें आसलेलें हें करपाक आनी मागीर आमी कितें तर लंगड्यांनी खेळटालीं लंगडी घालून एकामेकाक धरपाची तो खेळ आसलेलो आमच्या तेंपार तेन्ना आनी मागीर तो खेळ जालो म्हणटकूत मागीर आमी दुसरी दिसा मागीर आनीक भुरगीं येतालीं मागीर आमी सोगलीं अशीं राउंडाक बसतालीं आनी आमी एक एक कुडको घेताली आनी ते कुडकाक आमी गांठ मारताली गांट मारून जाले म्हणटकूच ते एकामेकाचे राउंडाचेर आमी अशी उडयताली आनी कोणाचेर हें पडटा ते गेले नंतर तो आवट जातालो तेका बी आमी भायर काडटाली परतून मागीर तशेंच आमी हें करता अशें करून खेळोन खेळोन आमी सगळीं हें करतालीं आनी मागीर कबड्डी खेळटालीं कबड्डी खेळपाक वयताली हें करपाक कबड्डी खेयटाली त्या वटेंतलो लोक सात जाण आनी हेवटेन सात जाण सगळीं चेडवां चेडवांच खेळटालीं आमी आमचे हितून चेडे बिडे येयनासलेले ते लबे करून ते आमी अशें खेळटाली तें खेळोन जालें म्हणटकूत मागीर आमी दुसरे दिसा बी आमी चित्ताले आनी किदें करपाचें मागीर कोट्ट्यो हें नळ्याचे हें आसतालें तेजें आमी फातरीचेर फातर कशें करतालीं तेजेर लेगोरी करतालीं आनी तेजेर धरून आमी बोल मारतालीं बॉल मालो म्हण तो बेगीन हाडल्या जाल्यार तो आवट येली गुये करी आमी तेजे पयलीं लावन आमी कुशीन सरतालीं तें लावन जाता तें तो खेळ जालो म्हणटकूच मागीर आमी दुसरें दुसरो आनी हें करतालीं म्हणजे आपालिपा खेळटालीं दोळ्याक बंद धापून मागीर आमी खंय झाडांनी बिडांनी आमी अशी लिपतालीं तें आमकां सोदून काडूंक जाय आसलेलीं सोदून काडटा तेन्ना मागीर आमी कोण पयलो मेळटा तोच चोर जातालो तेणी मागीर दोळ्याक बांदपाचे ते तो मेळ तो मागीर आमकां धरतालो धरून जालें म्हणटकूच मागीर तें आमी असो करून खेळ आमच्या तेंपा असो खेळटालो आनी ते तेपा आमकां गाडयो नासल्यो आमचे आई हे करताली